आनै जोङो कामाख्या मन्दिराव थांनो नागिरदोंमोन मागोआव आमफाय नों थांफेरबाय नामा अह मा मा दङ

औ जों जायगाखौ

औ खिन्थागोन औ थांफेराखै नालाय ओंखायनो जों बबाव मा दं मा गैया नोंखौ लांफानो नागिरदोंमोन आरो खोन्था हैनो आमफाय बा गारदेनबो दं नामा मन्दिरालाय बेसे गोजौ हाजो जायगा ना मा जायगाया अह

समान आमफाय गाहाय मन्दिरानो गाहायसो ना मारो औ थानफेराखै नुफेरा ना अबेथिं जायो ओंखायनो नोंनाव सोंहरग्रोनो होन्नानै आं हरदों थांफेरैखाय नुफेरैखाय नोंखौ नु थांखांबाय नामा होन्नानै सोंहरनो हरदां औ थांबाथाय नोंखौ खबर होगोन नों सोलाबनाय बायदि बा जाबाय ओह दे दे होमबा ओम ओम